ہمارے ہندوستان كے اندر بہت سے یوگا گرو ہیں جن میں سے ایک بابا رام دیو ہیں ان كے یوگاؤں كو لوگ بہت پسند كرتے ہیں اور ان كے جو یوگا ہیں یوگا گرو ہے ان كا ایک الگ انداز ہے ان كی دوائیوں كا ایک بہترین نسخہ ہے یوگا گرو بہت قسم كے ہیں لیكن بابا رام دیو كا الگ ایک انداز ہے ان كا یوگ بہت بہترین ہے جس كو میرے بھارت كے اندر ہر طرح كے لوگ اسے استعمال كرتے ہیں اور اسے بہترین سمجھتے ہیں یہ بہت پرانے بابا رام دیو ہیں جو بہترین سے بہترین نسخوں كو بہترین سے بہترین یوگا كرتے ہیں